हाँ मेरे घर के पास लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी में पढ़ने भी गई हूँ तो मतलब लाइब्रेरी में एक अच्छा है कि बहुत सारे लोग बैठते हैं आपको पर्टिक्युलर आपको स्पेस मिलता है पढ़ाई करने के लिए उसके अलावा लाइब्रेरी हाँ मतलब एक एक चेयर है एक पर्टिक्युलर एक कैबिन जैसा एक डेस्क मिला है आपको जिसमें चार्जर पॉइंट वगैरह सारी चीजें हैं और हाँ वाईफाई भी मिलता है अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप नेट इंटरनेट की दिक्कत से परेशान न होकर आप यूस कर सकते हैं का और बैठ के दो चार घंटे जितने भी घंटे आपको बैठ के पढ़ना है आप बैठ के आराम से लाइब्रेरी मे पढ़ सकते हैं उसके अलावा मेरे घर के पास लाइब मेरे घर से आधा एक किलोमीटर दूर ही लाइब्रेरी है स्मार्ट समट स्मार्ट लाइब्रेरी तो मैंने वो जॉइन किया था जिसकी मंथली फीस छः सौ रुपये थी और संडे एस यूज़ूअल संडे ऑफ है अगर आपको रखना हो तो अगर आपकी इच्छा है वहाँ जाने की और बैठ के पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हैं पर पर्टिक्युलर एक टाइम तक ही आप छः घंटे से ज़्यादा आपके लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते हो अगर छः घंटे से ज़्यादा आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा पर्टिक्युलर हाँ ऐसी काफ़ी जोधपुर में काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीस है जो फ्री में भी है पर वो पर्टिक्युलर वो समाज वाले बनाते हैं आप मतलब जो पर्टिक्युलर एक ही कास्ट के लोग होंगे जो वहाँ पे जाके पढ़ पाएंगे और गर्ल्स के लिए भी फ्री लाइब्रेरीस होती है पर वहाँ पे हाँ लोग इतना जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो सैफ नहीं होता है वहाँ पे प्रॉपर चीजें वाईफाई है या कुर्सियाँ है या पर्टिक्युलर जो पढ़ने के लिए आपको एक प्राइवेस प्ले प्राइवेट प्लेस चाहिए होता है वो नहीं होता है तो बैसिक्ली मैं जहाँ तक अभी गई हूँ तो स्मार्ट लाइब्रेरी में ही गई हूँ जो कि मेरे घर के बहुत पास है और इतनी चीजें वहाँ पे अवैलेबल है